मां मुंहिंजे पौधनि जी विभिन्न मौसम में ऐं देखभाल कंदी आहियां जीअं कि उन्हारे में थोरो वधारे पाणी ॾियणो पवंदो आहे ऐं सियारे में पाणी घटि ॾियणो पवंदो आहे थोरो ऐं चौमासे में ध्यानु ध्यान जी वधारे ज़रूरु न पवंदी आहे ऐं मां टाइम टाइम सां खाद्य बि विझंदी रहंदी आहियां आहियां पौधनि में जीअं त हू मुरिझाइनि न ऐं मस्तु रहनि ऐं गायूं कुतनि खां बि बचाईंदी रहंदी आहियां गायूं कुता हुनखे नुक़सानु न पहुचाइनि उहा बि देखभाल मां कंदी आहियां आहियां ऐं ॿी थोरी सावधानी रखंदी रखिणी पवंदी आहे कि पौधा सुठा खिलयल हुजनि ऐं हुननि खे कुझु नुक़सानु न पहुचे हू सभु सावधानियूं मां रखंदी आहियां मुंहिंजे पौधनि लाइ छो कि मूंखे पौधा प्रिय आहिनि